बोलयलूँ की आँखि हमर दुनू लाल

आओर सिरमे दरद रहै छै आँखिसॅं थोड़ा सा पानी निकलै छै दोनो साइडसॅं दोनो आओर हाथ पैर आँखिके बताबऽ ने किया अथी हैं आँखि मतलब दुनू लाल भए गेल छै दरद करै छै

एकर इलाज कथी इलाज एकर खरचा लगभग कितना परतै एकर ओ आर तोहर अथी होस्पिटल मे भीड़ बहुत जादा रहै छौं तोरा टाइम नहि मिलतौ नहि नहि तोरे बोलबे भए रही मतलब ने जे टाइम नहि हँ तोरा पास दोसर डॉक्टर के नम्बर हो तऽ दै तऽ ओ तऽ कय बजे सॅं कए बजे तक खुलल रहै छै हँ पाँच बजे तक

ना ना आब कोइ ने हँ ठीक हैं अबै हीय ना आब कोई समस्या नहि बस इहै रहै आँखि दुनू लाल रहै एम्बुलेंसके है व्यवस्था ने ठीक है तऽ